ویسے تو میں سبھی کھانا کھانا پسند کرتی ہوں پر اس میں سے مجھے پنجابی اور ساؤتھ ساؤتھ انڈین کھانا بہت پسند ہے کیونکہ پنجابی کھانوں میں ایک الگ الگ طریقے کی ورائٹی ہوتی ہے جیسے وہ لوگ تیز میٹھا کھٹا ایک ہی ساتھ کھاتے ہیں اور ساؤتھ انڈین کھانوں میں بھلے ہی وہ الگ الگ الگ الگ کھانے بناتے ہیں ایک ہی جیسے کھانے یا الگ الگ مسالوں کے ساتھ ایک ہی جیسے کھانے الگ الگ مسالوں کے ساتھ بناتے ہیں جو کہ مجھے پسند آتے ہیں اور اس کی وجہ سے مجھے یہی دو کھانے پسند ہیں